हलो हा मानसिंग रिसॉर्ट मां था ॻाल्हायो तव्हां ओ छा आहे मुंहिंजी मुंहिंजी छोकिरीअ जी शादी आहे त उन लाइ मूंखे छा आहे रूम खपंदा हुअई रिसॉर्ट में त बुक कराइणा मूंखे रूम त हिते रूम रूम त मूंखे सत अठ ॾींहं खपंदा वेही करे रूम त त उनमें मतिलबु सॼी फैसिलिटी मिलंदी वेही करे मूंखे रूमनि में वेही करे भाई हीअंर मतिलबु चई वीचार पंज महिननि खां पोइ खपंदा मूंखे वेही करे त हुनमें भाई एसी वग़ैरह सभु कुझु फर्नीचर वर्नीचर सभु सुठा आहिनि अंदरि का दिक़तु विकत जी त ॻाल्हि कोन्हे न वेही करे अच्छा मतिलबु काई दिक़तु कोन्हे न तारीख़ त जीअं जी चोवीह दिसंबर

ॿिनि ॾींहनि लाइ खपे

ऐं उते पोइ जीअं खाधे पाणीअ जी मतिलबु व्यवस्था सुठी आहे खाधो वाधो सुठो मिलंदो आहे वेही करे अच्छा असां भाई इहो हॉल वग़ैरह म मतिलब वॾा वॾा आहिनि जीअं रूम वग़ैरह भाई काई दिक़तु वग़ैरह जी त ॻाल्हि कोन्ह थींदी न भाई वेही करे जीअं असांजा महिमान अचनि त उन्हनि खे काई हूअ न लॻे वेही करे सॼी फैसिलिटी हुजे वेही करे त ही असांखे खपंदा अठ रूम त न त वॾा ई खपंदा असांखे हा हा भाई जीअं ॿ डबल ॿ डबल बेड हुजनि जीअं वेही करे हा एसी वग़ैरह सभु लॻियल आहे न वेही करे त पोइ हा त हिन किराए हिनजो घणो किरायो लॻंदो भाई ॾह रूम जो अच्छा अच्छा त उहेई हा हा ॾिसी इनीदासीं त काई दिक़तु न अचे भाई असांजे महिमाननि खे भाई जीअं वेही करे सॼी फैसिलिटी काई शइ सई तारीख़ ते मतिलब बुक थी वेंदा त वेही करे हा हे खाधे पाणीअ जी बि का दिक़तु न हुजे भाई वैरायटियूं वग़ैरह सभु वेही करे हा उ उहो असां हा अच्छा हा हो असां अची करे पोइ ॾिसी वेंदासीं वेही करे ठीकु आहे ओके